बिबार बिबारखौ आं जोबोद मोजां मोनो बिबार गायनानै समायना बिबार बारोबा आं जोबोद समायना नुयो माने न'आ बायला जिलायानो जाथों माने बिबार थायोब्ला बिराद मोजां समायनाय नुयो आरो आं गावखौनो गाव बेफोरबायदि बिबारखौ आङो दरखं मोखाङावनो गायना लादों सरासथि बिबार आरो बेनि खाथियावनो दङ नारें थुला थेङा फांसे जोथोन लादों आङो बिराद जोथोन लादों नाथाय बिदिनो सान्दुं गोसाबा दै लुयो फुंआव खनसे मोना मोना खनसे बेफोरबायदिनो दै लुयो मोजां जाजानो थाखाय आं बिबार मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो आं बिबारखौ ओमफ्राय लारि लारि बिदिनो बिबारखौ गायनानै दोनबाय खस्थ' खालामनानैबाबो माबा मोनसे जोथोन लानानैबाबो दा बिबारा बिराद आराम बारदों आरोखि गलाब बिबार गलाब बिबार बायना लाबोनानै गायफैदों सरास'थि बिबार गायफैदों फारसेथिं आरो जबा बिबार अनेगथा बिबार दं आरो आरो बेनि खाथियाव आरो आङो बिजनिनिफ्राय लाबोनानै नारें थुला थेङा गायदों फिसानिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो बिराद फिथाइ थायो माने बिराद समायना नुयो आङो बे फिथाइखौ बयबो मानसिफोराबो बुंफैयो मा एसे मोजां बिबारबो दङ खाथियाव फिथाइबो दङ खाथियाव मा एसे फिथाइ थायो होननानै बयबो बाख्नायो आरो बिदिनो बिबारखौ ओमफ्राय आंहा इनटारेस नांसिनलायलाङो बिबारखौ बाख्नायोबा माने बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे आङोना फिथाइ सामथाइ जानाय गायनोबो बिराद मोजां मोनो आं गायखायोबो आं जि गायो बेनो जाखायोबो मोनजाखाथारोबो आङो नारेंथुला थेङायानो जा माबा बायदिसिना मैगं थाइगंआनो जा बैग्रिआनो जा बैग्रिबो गायना दोनदों लांगोनायाव फांसे बेबो दा फिथाइ मोनबाय बेसेबा मोजां जानानै दं आरो बिबार बेनि सिङावनो फुल बिबारबो दङ आरो सायाव बैग्रि बिफां दं आरो बैग्रि फिथाइआ मोनबाय दा मोनजाबाय जाहां जाबायानो जाजाबायानो थाइसे थाइनै मोनहांबाय नालाय दा नै मागो सिजेन सफैगौना फिथाइआ मोननायनि सम जाबाय बैग्रि फिथाइ ओमफ्राय बिदिनो बिफां लाइफांबो गायो आङो ओइ बिफां गायनायनिबो फथ' साफायजादोंमोन बेबो बिफांआथ' इसे आरामैनो जादों बेरा गन बेरा दोनानै बस्था खोबथेनानै होबाय फार्स्टआव गायनायाव दा ओमफ्राय आरो बिफांआ थांनायखाय देरनायखाय बोखारनानै होबाय मोजां जाबाय लांगोनायाव आरो कृष्ण' सुरा फांसे गायदों बे कृष्ण' सुरा गायनायाबो थांबाय आराम जाबाय बोख्लायनानै होबाय आं गायनाय जोथोन लानाय बिदिनो गायजेननाय समाव आङो दै होयो जोथोन लायो ओमफ्राय दा थांबाय मोजां जाबोबाय आरो बिदिनो लांगोनाफोराव आरो बिबार लारि लारि गायनानै दोनदों आरो बै बायदिसिना फोरखौबो मैथा मैगंफोरखौ बिबार बायदिनो गायना दोनो आङो बिबार बायदि गायना दोननो बिराद मोजां मोनो आङो माने बिबारा जेरै फिथाइ माबा बिबार बारोबा देरनानै बिबार बारोबा समायना नुयो बे मैगं थाइगंखौबो गायदेरबा माने गेजेरावनो बिबारनि गेजेर गेजेर मैथाफोर फांसे फांनै होबा माने समायना नुदेरो सिथ्लाखौ समायना नुयो आरो आंहा बिफां लाइफां जेनेबा फिसा फिसा बिबार बारनाय बेफोरबायदिखौ बिदिनो सिथ्लायाव सारिगिदिं गायखनजोबनानै दोनो आं बिबारखौ समायना नुयो बेसेबा